हम अपन परिवारके सङ्गे आओर दोस्तके सङ्गे पिकनिक मनबैके लिए हम हमरा गाँवके बगलमे धार छै धारके साइडमे बड़ी बढ़िआँ लगै छै पिकनिक मनबै लए वही जगह जाइ छियै या आओर ओतय पिकनिक मनबै छियै दोस्त भी रहै छै परिवारके साथमे भी जाइ छियै पिकनिक मनबै छियै खेलकूदमे भी खेलै कूदै छियै या जेना भए गेलै लुका छिप्पी जेना भए गेलै फुटबॉल क्रिकेट ठीक प्रकारके खेल रहै छै तऽ खेलै छियै और ओतय मस्ती करै छियै ताहिके लेल ओतय जाइ छियै दोस्तके सङ्ग भी जाइ छियै पिकनिक करय लए तऽ बढ़िआँ लागै छै आओर खेलै भी छियै ओहि जगहपर दोस्तके साथमे खेलयके साथ बड़ी मजा आबै छै आओर घूमै भी छियै बढ़िआँ जगह रहै छै आओर धारके साइडमे सुहाना मौसम भी रहै छै आ खेलकूद करै छियै परिवारके साथमे भी सभ रहै छथि तऽ परिवारके साथमे पिकनिक ओतय मनबय लेल जाइ छियै तऽ धारके साइडमे जेना होइ छै पिकनिक मनबै छियै खाइ पियै छियै फेर चलि आबै छियै आबयके बाद फेर खेलकूद करयके लिए जाइ छियै दोस्त यारके साथमे तऽ फील्डपर जाइ छियै क्रिकेट खेल आबै छियै या कबड्डी भी खेल लै छियै कबड्डी खेलयमे तऽ बड़ी मजा आबै छै तऽ एहन ढेरी तरहके खेल छै जे खेल आबै छियै पिकनिकपर कहीँ दोसर जगह भी परिवारके साथ जाइ छियै घूमय लेल जेना बढ़िआँ समय मिलै छै खाली समय मिलै छै तऽ आनन्द लै के लेल जेना पटना भी चलि जाइ छियै घूमयके लेल जेना बढ़िआँ बढ़िआँ जगह चलि जाइ छियै जेना बगलमे मिथिला छै मिथिलाञ्चलमे मिथिला हाट बनलै ओहि जगह भी चलि जाइ छियै तऽ जेना जेना समय मिलै छै तऽ चलि जाइ छियै पिकनिकपर परिवारके साथ भी घुमि आबै छियै या दोस्त अरके साथ भी चलि जाइ छियै तऽ जाइ छियै दोस्त यारके साथ भी मूड बनि जाइ छै तऽ जाइ छियै घुमि फिरि आबै छियै बढ़िआँ लागै छै पिकनिकपर जाइ छियै तऽ पिकनिक एहन चीज छियै जे जायके साथ मनके खुशी जे होइ छै ने तऽ बहुत बढ़िआँ लागै छै मनके अन्दरसँ खुशी आबै छै पिकनिकपर गेलाके बाद तऽ ताहिसँ घुमि फिरि आबै छियै पिकनिकपर परिवारके साथ भी जाइ छियै या दोस्तके साथ भी जाइ छियै तऽ बड़ी बढ़िआँ लागै छै घूमय फिरयमे आओर खेलकूद भी करि लै छियै या तऽ ओकर साथ साथ खेलकूद करयके साथ साथमे पिकनिक भी मनाय लै छियै आओर घर आबै छियै आओर खाय पी भी लै छियै मतलब तब